युवराज बोल्ला दे ओ युवराज भैया सुनील बोल्ला ना चेता तुं'दे कॉलेज इन्टरव्यू दित्ता हा नमस्कार युवराज एह् कालिंग रिकार्ड होआ दी ऐ मैं तुसेंगी किश सुआल पुच्छने ठीक ऐ तुं'दे तुं'दे एरिया च तुसेंगी कोई स्टडी एजुकेशन दे रिलेटिड कोई प्रॉबलम ऐ कि जेह्की मतलब स्कूल बड़ी दूर होए या कालेज बड़ी दूर होए कोई परेशानी

अच्छा मतलब एह् परेशानी ऐ मतलब फ्लड फ्लुड आई जंदे फिर बच्चें गी परेशानी ज्यादा होंदी ठीक ऐ ओके थैंक्यू